हाँ मैंने कहा यार मछली बेच रहे वहाँ पर मिल रही

तो कौन सी वेराइटी है वाली हाँ हाँ तो ठीक है ना तो हम तो भेज दोगे माल कितना है तो भेज दोगे पैसा पानी कैसे क्या है

हाँ माने सामान मिल जाएगा ना हाँ बूझो थोड़ा हिसाब से लगाओ ना थोड़ा यार ऐसा अपने को थोड़ा बहुत बचना चाहिए हाँ ठीक है